ہاں ہم نے کیمرے کا استعمال کرتے ہوئے بھی ریلیز ساٹ سوٹ کرتے ہیں کیونکہ اس سے اچھا ہوتا ہے بہت مدد ملتی ہے کیمرے کا استعمال کر کے بہت مزہ بھی آتا ہے کیمرے سے فوٹو سوٹ کرنے میں اور کروانے میں طرح طرح کے فوٹو کھنچوانا ویڈیو بنانا ساٹ سوٹ کروانا یا کرنا اور یہ کیمرہ تصویر لینے سے بہت زیادہ مختلف ہے اور ہوتا ہے ماشاء اللہ سے کیونکہ اس کا استعمال کرنے کر کے ہم طرح طرح کے الگ الگ چیزوں جگہوں پیڑ پودھے یا جانور کا فوٹو یعنی کہ تصویر لیتے ہیں بہت مزہ آتا ہے بہت خوبصورت بھی لگتا ہے اور یہ کیمرہ تصویر لینے میں بہت مختلف ہوتی ہے اور لوگوں کو کیمرہ کے ذریعے اپنا روزگار بنا لیا ہے اور اس سے کیمرہ کے ذریعے بہت اچھا خاصا کما لیتا ہے مطلب ریلس بناتا ہے فوٹوز لیتا ہے اور اس میں ایڈٹ کرنے کا بھی ہوتا ہے اگر فوٹو صحیح نہیں بھی آتا ہے تو کیمرہ سے اچھے سے صحیح ہو جاتا ہے اور لوگوں کو تصویر لینے سے بہت مختلف ہو گیا ہے اور بہت اچھا رہتا ہے لوگ بہت مزے کرتے ہیں